मेरे गाँव में जैसे बकरी हो गया हम दो बकरी लिए और दो एक बकरी दो बच्चा दिए एक बकरी एक बच्चा खस्सी एक बकरी बकरी पालने में बहुत फायदामंद है क्योंकि हम लोग बकरी पालते हैं उसे बच्चा देता है उसे बकरी घर लाते हैं घर पे उसे घास खिलाते हैं सानी खिलाते हैं मटर के छिलके खिलाते हैं और सब कुछ जैसे रहता सब कुछ खिलाते हैं सानी डालते हैं उसको और बकरी चराते भी हैं और उसे हम लोग बेचते भी हैं बकरी का दूध भी बहुत फायदेमंद है क्योंकि बकरी का दूध जैसे बुखार हो गया बीमारी में ऐसा लग रहा है जैसे कि बकरी का दूध फायदा करता है और उसके बच्चे भी रेहते हैं और बहुत लोग खरीदते भी हैं उसे हम बेच के उससे पैसा भी कमा लेते हैं बकरी इतना फ़ायदा है बकरी में कि इसमें कमाई लोग भी कर लेते हैं बकरी में बहुत सारा फायदा है और जैसे दो तीन बकरी हो गई तो बेच देते हैं ज़्यादा पैसा मिल जाता है तब और कुछ करने का मन कर देता है और गाय हो गया गाय का दूध वो भी बच्चा देती है कोई पाँच लीटर दूध देती हैं कोई दस लीटर दूध देती हैं कोई चार लीटर कोई पाँच लीटर ऐसे ही दूध देती हैं गाय गाय का दूध से बनता है वो दही जैसे जमता है उसे मार्केट में बेचते हैं और दूध भी बेचते हैं और दूध का पनीर भी बनता है पनीर भी मार्केट में बेच देते हैं और भैंस जो हो गई भैंस भी बच्चा देती है वो भी दस दस लीटर पंद्रह लीटर से ज़्यादा दूध देती हैं और उसे भी खिलाया जाता है घास खिलाया जाता है पशु आहार खिलाया जाता है भूसा खिलाया जाता है और सब कुछ से से घर का सब कुछ चीज जो है खाना पीना जो छुटता है सब भैंस को खिलाया जाता है ओ भी दूध उसके दूध से जैसे हो गया खोआ भी बनता है मार्केट में बहुत ज्यादा चलता है दही भी मार्केट में चलता है भैंस का और दूध भी बहुत ज़्यादा मार्केट में चलता है भैंस का और दूध के बिना कुछ भी नहीं बन पाता हैं और दूध हम लोग अपने घर पे लगाते हैं बहुत स्वच्छ शुद्ध दूध रहता है और गाँव में जैसे बहुत लोग है बोलते हैं हमको आज दूध दे देना कभी बोलते हैं दही जमा के दे देना ऐसा ऐसा गाँव में ही बेच देते हैं तो पैसा हम लोग कमाते हैं ऐसा करके इसीलिए हम लोग पशु रखते हैं

भैंस को भी अगर छोड़ देते हैं हम लोग उसे चराते भी हैं घास भी खिलाते हैं भूसा भी खिलाते हैं और सब कुछ खिलाते हैं कि सोचते हैं शाम अगर नहीं खाएगी तो दूध क्या देगी उसे सब कुछ हर तरह की जैसे खिलाना पड़ता है ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग सोचते हैं क्या उसको खिला दे अच्छा दूध देती रहे और अच्छी बनी भी रहे अगर नहीं खिलाएंगे वो दूध भी नहीं देगी और दुबली पतली हो जाती है उसका खान पीन अच्छा से रखना पड़ता है तब हम लोग इतना मेहनत करके तब कर पाते हैं अगर नहीं इतना मेहनत कर पाएँगे तो हम लोग कमा भी नहीं पाएँगे जैसे दूध बेचते हैं दही बेचते हैं और उसका घी भी जैसे बना के बेचते हैं घी बहुत महँगा भी जाता है इसलिए इतना मेहनत हमको करना पड़ता है अगर इतना मेहनत ना करें तो हम लोग को कुछ फायदा नहीं होता है अगर मेहनत करेंगे तो फायदा बहुत कमाएँगे हम लोग और घर में दूध है तो बच्चे भी पीते हैं और सब फैमिली पीते हैं तब कमी नहीं रहती है ऐसा लगता है घर में है तो किस चीज की कमी है उससे पैसा भी आता है हम कमाते है भी आमदनी भी होते है पे घर पे बच्चे भी खाते हैं और सब कुछ अच्छा ही चलता है गाँव में जो मांगते है उसको भी दे देते हैं ऐसा लग रहा है चलो घर पे है अगर नहीं रहता घर पे तो हम दे नहीं पाएँगे इसलिए हम लोग बकरी हो गया भैंस हो गया गाय हो गया इसलिए हम रखते हैं ताकि हमारे पास हमेशा रहे सबको मदद भी कर सकें